ہندوستان میں تعلیمی نظام اچھا نہیں ہے یہاں ایجوکیشن کی بہت کمی ہے جو زیادہ پیسے والے ہوتے ہیں وے اپنے بچوں کو پبلک اسکول پبلک کالجز میں بھیجتے ہیں جو غریب ہوتے ہیں وہ سرکاری اسکول میں بھیجتے ہیں جہاں پڑھائی اچھے سے نہیں ہوتی ہے اور بچوں کو اچھے ایجوکیشن نہیں ملتی اچھے ٹیچر نہیں ہوتے ہیں اور بہت سی بہت ساری چیزیں جو بچوں بچوں کو کم ملتی ہے ہم دوسرے ممالک کی بات کریں تو وہاں بہت اچھے اچھے اسکول ہوتے ہیں کالجز ہوتے ہیں جو سب کے ان سارے بچوں کے لیے برابر ہوتے ہیں اچھے ٹیچر ہوتے ہیں جو سب کو اچھے سے پڑھاتے ہیں ہم ان چیزوں سے محروم ہیں جیسے کہ بجلی ہمیں اچھی بجلی نہیں مل رہی اچھے پانی نہیں مل رہے اچھے سڑک نہیں ہے ہاسپیٹل اچھے نہیں ہے اسکول اچھے نہیں ہیں اسکول اچھے نہیں ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں جن سے ہم محروم ہیں سب سے بڑی بات ایجوکیشن سے ہم محروم ہیں ہمیں اچھے اسکول نہیں مل رہے ہیں اچھے کالج نہیں مل رہے ہیں اچھے ٹیچر نہیں مل رہے ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں چاہیے اچھی سڑک بھی اچھی سڑک نہیں ہے ہم کو چاہیے کہ ہمیں اچھے سے اچھے اسکول ملے کالج ملے ہم بے روزگار ہیں اچھی اسکول کالج ملیں گے تب ہم پڑھ لکھ کے اچھے بنیں گے تبھی اچھے سے رہیں گے ایجوکیشن ملنا بہت اچھی چیز ہے ایجوکیشن کے